सुरवात एक साद्या कल्पनेन करतात हें पात्र कितें करपाचें तें विचार करतले ताच्या भूतकाळांत कितें घडलें ताचें स्व स्वभाव आवड स्वप्न कितें आसा हाचेर हांव सगळे विचार करतात आनी ताका जिवंत करता हांव खरें जिवन आंत समाजाचें बदल आनी मानवी वा वार्तानाचो अभ्यास करतलें ताचे बरोबर ताचेर प्रेरणा घेतलें कारण हें की वाचकांनी पात्राशी जुळून रावपाक जाय तांकां समजून घेवपाक जाय अशेंच जाल्यार काणी अर्थ आर्त आनी प्रभाव वाडटा